ہاں میرے پاس کچھ مصالحوں کا ایک مجموعہ ہے وہ میں ان کو پیس کر اپنے پاس رکھتا ہوں اور جب بھی میں کھانا بناتا ہوں چاہے گوشت بناؤں چاہے سبزی بناؤں تو اس میں میں ڈالا کرتا ہوں جس سے کھانے کا جو ذائقہ ہوتا ہے اور پڑ جاتا ہے اور جو بھی اگر مہمان آتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ملایا میں نے کہا بس میں نے مصالحہ میں میں کہتا ہوں انہیں کہ میں صرف مصالحہ ملایا ہوں لیکن یہ نہیں بتاتا کون کون سے مصالح کچھ مصالحوں کا ایک مجموعہ کو میں پیس کر پھر میں ان کھانوں میں ڈالا کرتا ہوں جس سے بہت ہی عمدہ ذائقہ ہوتا ہے